ہم اپنے پریوار کے ساتھ باہر گھومنے گئے تھے موسم بہت اچھا تھا وہاں پر بیٹھے کھائے پکنک منائے سب کھائے پیے کھیلے کودے بچے بھی بہت مزے لے رہے تھے کھیلنے کودنے کے لیے جگہ بہت اچھی لگی بیٹھے خوبصورت جگہ بارش ہو رہی تھی رم جھم بہت اچھا لگ رہا تھا اتنا اچھا کہ بچوں کے لیے بہت خوشی محسوس ہوئی موسم بھی بہت اچھا تھا کھیلے اور سب مل کر کھیلے بیٹھے کھائے پیے سب مل کر اچھے مزے لیے اچھا لگا اور سب مل کر گئے اور آئے بھی